मैं अपने एक खेती करने के लिए गया था वहाँ पर एक एक ऐसा आदमी मिला था जिसके साथ मेरे को काम करने में बहुत कठिनाई हो रही थी मैं उसको बार बार किसी चीज़ के बारे में समझाता था तो वह समझ में उसके नहीं आ रहा था तो भी उसको मैंने उसके साथ मिल कर मतलब पूरा काम उसके साथ मिल के कराया फिर बाद में उसको समझाया भी कि किस तरीके से अपने को काम करना पड़ बड़ा बड़ा मतलब उस काम को करने में बहुत कठिनाई आ रही थी क्योंकि वह आदमी ऐसा था कि वह समझ में ही नहीं आ रहा था उसको कैसे काम करना है फिर मैंने उसके साथ में मिल कर पूरा खेती काम उसके साथ में करा दिया और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसको उससे काम कराना बड़ा मुश्किल हो रहा था तो इसके बावजूद भी हम मेरे द्वारा उससे काम कराया गया